ॿ जनवरी उणवीह सौ नवानवे छह मार्च ॿ हज़ार ॿ ॿारहं एप्रिल ॿ हज़ार नवं यारहं डिसंबर उणवीह सौ इक्यानवे ॿ नवंबर उणवीह सौ ॿियानवे